दिनै आं माने फुटबल जोनायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंलांनो सान्दों दिनै बे फुटबल गेलेनायाव मा मा जायो गेलेनानै बेफोरनि सोमोन्दै फंनैसोबाबो बुंलांनोसै दिनै जोङो फुटबल गेलेयोब्ला देहानि फारसे

गावबो माने रोंगौथि जालाङो माने बेफोरजोंनो गावनि लाइफनि फारसेबो आगान सुरलांनो हायो दा ओंखायनो फुटबल गेलेनायखौ बानो नाङा फुटबल गेलेनायजों अनेख गोबां मानसि दिनै गावनि जिउखौ खुंलांनो हाबाय आरो न'खरखौबो खुंलांनो हानाय बेब'स्तासिम जाहैयो दिनै आंबो सिगाङाव सेंग्रा समाव बा उन्दैनिफ्राइनो गेलेबोबाय फुटबल गेलेनायखौ आङो जोबोद मोजां मोनोमोन दिनै न'खरनि बेबस्था गैयियावसो आं बेफोरखौ नागारथ'ना थानाय जादों दिनै आङो उन्दैनिफ्राइ गेलेयै गेलेयै गेलेनानै हाइ स्कुल स्तेज बारजासिम आं गेलेबोदों गेलेनानै आं आं दुखुबो मोनबोदों आघातबो जाबोदों दिनै बे आघात जानायावसो आङो आं दिनै फुटबल गेलेनाय बादायलायनायखौ आं एंगारनांगौ जादों होनबाबो दासिमबो माने गेलेनायखौ जोबोद आबसुसआव दङ गेलेनो लुबैयो दा बेनिखायनो इयुननि जोलै दानि गथ'फ्रा माने मोजाङै मोजां गेलेलाङोबा माने मोजां गोदोनि बादि दानि जुगाव अनेख दिफारेन्स माने सोलायबोबाय दा ओंखायनो दा मोजां मोजां गेलेयोबा गुबुन देशफ्राव गुबुन जायगाफ्राव गेलेनानै गावनि मुंखौ दोननानै नामजादा मुं लाखिनो हानाय जायो दिनै होननानै फुटबल गेलेगिरि क'क्राझारनि हलिचरण नारजारि बिथाङाबो फुटबल गेलेनानै दिनै माने नामजादा बयजोंबो मिथिजानाय जाबाय आरो बेल' नङा गोदो दुर्गा बर' अर्पना नारजारि हिनजाव इण्डियान केप्टेइन जालायहैनो हानाय जाबाय दा नामजादा बयबो दा बे बिथांखौ सिनायसै ओंखायनो फुटबल गेलेनायखौ बानो नाङा गेलेनायजों लोगोसे गावनि देहायाबो आरो गावबो आरो हादरखौबो आरो जातिखौबो माने मुं लाखिनाय जायो ओंखायनो फुटबल गेलेनायखौ बयबो बानो नाङा दा बेनि सोमोन्दै आङो जा एसे गोसोआव फैयो बेखौ आं बुंनानै आंनि बुंनांगौखौ आं जाबाय